भारत देसमे पहिले से शि शिक्षा अभी मतलब अच्छा होइ गेलै हँ कि जेकि पहिले पढ़ाइ नहि होइ रहै सरकारी इसकुलमे आबै रहथिन सर सर आबै रहथिन हाजरी बनै दै रहथिन चलि जाइ रहथिन हाजरी बनैके बच्चासभ पढ़ि नहि पाबै रहै रऽ बच्चासभ पढ़ि नहि पार पाबै रहै भारत देसमे ताहि कारणसे बच्चा कोइ बाहर पढ़ै रहै कोइ किछु कहीँ पढ़ैत रहै तऽ सरकारी इसकूलमे पढ़ि नहि पाबै रहै रऽ कतेकके दूरी होइ जाइ रहै तऽ बच्चा आबै पाबै रहै रऽ इसकुल पढ़ाइमे पढ़ै खातिरले बारिश उरिस होइ जाइ रहै तऽ ई लिए बच्चाके इसकुल छुटि जाइ रहै रऽ इसकुल नहि आबै पा रहै रऽ कोनो पहिले रहि रहै बेन्च नहि रहि रहै इसकुलमे तऽ बच्चासभ बहाना बनबै रहै रऽ कि इसकुलमे बेन्च नहि छिकै हमे नहि जेबै सर समयसँ नहि आबै छथिन हे ओ बच्चा मारै छिकै हमरा सर नहि किछु बोलै छथिन सर मतलब बैठल रहै छथिन सभ ऑफिसमे हमरा सर किछु नहि बोलै छथिन सभ बच्चा मारपीट करै रहै तऽ आब मतलब ओ भारत देसमे बहुत अच्छा भै गेलै हँ सुविधा जेकि सरकारी अस्पतालमे सरकारी होस अथी इसकुलमे सरकारी इसकुलमे जे छै कि जे सबचीजके सुविधा भै गेलै हँ आब बहुत अच्छासे पढ़ै छिकै सभ बच्चा हँ जे पढ़ि सकै छिकै आब आगाँ बढ़ि सकै छिकै जे हमरा लिए तऽ बहुत अच्छा होइ गेलै हँ भारतमे भारतमे जे बहुत अच्छा होइ गेलै हँ पढ़ाइ लिखाइ सबचीज कि बड़ा लोक होइ गेलै तऽ बड़ा लोक अपना बड़ा इसकुलमे जाइ छिकै बड़ा लोकके बच्चा जाइ छै बड़ा इसकुलमे पढ़ै लिखै कि ओकरा रुपा पइसा रहै छै तऽ गरीब लोक कहाँ जाइ सकै छै सरकारिएसे ने पढ़तै तऽ ई लिए सरकारी इसकुलमे बड़का बड़ा बहुत अच्छा सुविधा दै होइ गेलै हँ कि जे मतलब सर भी टाइमसे आबै छथिन मैडम भी टाइमसे आबै छै समयसे इसकुल भी खुलि जाइ छिकै आओर अच्छासे अच्छा पढ़ाइ भी होइ छिकै जे बच्चा किछु समझै छिकै किछु बच्चा आगाँ बढ़लै हँ भारत देसमे लेकिन आओर एकरासे अच्छा हम सोचै छिए कि जे किछु बच्चाके लिए बच्चा होइ जाइ कि सरकारी इसकुलमे जे गरीब बच्चा पढ़ि सकै छै सरकारी इसकुलमे ओकरासे आओर आओर आगाँ पोस्ट भी बढ़ि सकै छिकै गरीबके बच्चा पढ़िके सरकारी इसकुलमे